आंनि गारांआ मोजां नङा नाथाय आं माने सासे बाथरुम सिंगारसो थह आङो आं गावगाया जेरैनो गोसोआव जायो आं बिदिनो गान रोजाबो दा आङो मेथाइ रोजाबनायनि बेलायाव बिदिथ' आङो रोजाबनानैथ खोनासंबोहोनो हानाय नङा मानोना आंथ' बिदि आंनि गारांआ मोजां नंखाया माने आं माने मेथाइ रोजाबनानै मोजां मोनो न'आव माबा मोनसे हाबा मावबाय बा माबा मोनसे खामानि मावबाय खामानि मावनायाव बा आङो गान रोजाबबाय थानोसै गान रोजाबबाथाय माने गावखौनो गाव एन्टारटेइन खालामनाय जायो दानि जुगाव मानसिफोरा मबाइलआव बा इउथुबाव गान दामनानै बा मेथाइ दामनानै गावबा गावनो रोजाबफायो माने बेलेगनि रोजाबनायखौ खोनासंनानैसो गावबायाव उन उन रोजाबफालाङो नाथाय आं बिदि नङा आं माने बिदि अनलाइनियाव बिदि दामा आं माने गावबागावनो रोजाबो गानफोरखौ माने आं गावनि रोजाबनायखौ गावनो खोनासंनानै गावखौनो एन्टारटेन खालामो न'आव माबा मोनसे खामानि मावबाय बिनि खेथ्रआव बिदि थाबाय बा न'आव रावबो गैया हास्रिस्रि जेब्ला न'आ हास्रिस्रि जायो होमबानिया आं मा खालामो मबाइल नायबाय थानोथ' हाला नालाय फरायबाय थानोबो हाया बिदिनो आरो फरायनाय खेथ्रआवथ जों बानायबाय दे जों मोनखायो फरायनायफोराथ' मोनाबा हरनि टाइमावसो जाखायो थह सानाव मा खालामगोन बिदिनो न'आव रावबो गैयाबा हास्रिस्रि थाबाय आङो गावबा गावनो गान रोजाबो गान रोजाबनानै मोसानिसै बा माबा मोनसे गानखौ खोनासंबाय बा मबेलाव गानखौनो खोनासङो खोनासंनाय जुदि बे गानखोमो मोजां मोनोमोन माबाफोर खोनासंनाय गाना गोसोआव दङबा बिखौनो रोजाबनायसाय जेरै दा बेयाव आंखौ सोंदों जे रोजाबनायाव मोजां मोनग्रा थानाय मेथाइआ बबे होननानै सोंदो आङो बिनि खेथ्रआवथ' दानि जुगनियानो जुगनि गानखौनो मोजां होमबाबो दानि जुगनि बैसाग बोथोरनि जि मेथाइयाव ओंखारो बा मदार्न ओंखारो मदार्न समाव सं ओंखारो अंखारो बिफोरखौनो आंबो मोजां मोनो